ही म्हायती स्वता खातीर आदार कार्डाची जी म्हायती आसा ती चुकीची आसा ताका लागून आदार कार्ड अपडेट करपाक जाय हें कोण आयलें जेन्ना पॅन कार्ड अप्लाय केल्ले तेन्ना सो बेगीचे बेगीन आधार कार्ड अपडेट करून घे